हमसब कुशेश्वर धाम जाइ छी विशेष कऽ ओहिठाम किछु देखै बला चीज छै आओर तीर्थ छै जे हमसब तीर्थ करैला वहाँ जाइ छी आ किछु एहन चीज छै जे ओहि जमन लोक देखैके भी खयाल से तीर्थ केलक देखैके खयाल से भी गेल आओर किछु हासामे अइसे भगवती मन्दिर छथिन जेकी हजारो हजार लोग ओहिठाम जुटै छथिन विशाल रूप से मन्दिर है इओर डेली हफ्तामे बलि हुनका चढ़ै छै जेकी बहुत लोक हुनका दर्शन करैके लिए हमसब जाइ छी आ लोग एहि बिहारके वहाँ पहुँचै छथिन जेकी बहुत साक्षात भगवती छथिन और विशाल रूप से हुनकर मंदिर है भजन भाव सबदिन हुनका होइत रहै छैन